बाथौआ जाहैबाय जोंनि बर'नि आंगो धोरोम मानो होनबा गोदोनिफ्रायनो बर'फ्रा बेखौ फुजिनानै जिउ खुंबोनाय बर' सुबुंफ्रा मानो होनबा जोंनि मोनसे थांनानै थानायनि थाखाय मोनसे गोजों नखराव आरो जोंनि बर' माहारिनि गेजेराव अनलायनाय लाबोयो बाथौ धरम'आ जाहैबाय मोननै रोखोयनि थायो बिबार बिबार बाथौ आरो दावसा दावदै हाथारनाय बिबाइद बिबार बाथौआ जोंनि बर' हारिखौ मोजाङै जुदि फोथांनानै बर'फ्रा बे बाथौखौ जि फुजिनानै गुबुन हारिनोबो देखायनो हायो जाय बाथौ बेखौ बुंला जोङो सिभ महादेवखौनो बुङो बाथौ आव बिसोरनो थायो नालाय आरो बिमा पारबति थायो गणेस थायो बाथौ आव खिनथु जोंनि बर'आव फुजारिफोरनि साननाया आलदा आलदा फुजारिफ्रा आलदा मुं लानानै बे बाथौखौ फुजा खालाम होयो जोंनि मानसिखौनो बेवहायसो बाथौनि माबाया एसे आलदा आलदा जायो बाथौ जों जोङो जोंनि साननाय हनाय थांनानै थानाय बेवहाय जोङो गोबां राहा मोनो मा होनबा बाथौवा नोङो माबा मोनसे देहाफ्राव बा नखराव जेंना जेंसि जादोंब्ला बेखौ नोङो बगभाननाव आरो बाथौनाव आरज गाबनाय गेजेरजों गोसोजोंब्लाबो नोङो सुख सानथि लाबोनो हायो आरो जोंनि बाथौआ जेब्लाय गोदोनिफ्रायनो सोलिबोनाय मोनसे त्रेदिस्नेल बेखौ जोङो जेब्लाबो फुजि लांबाय थानांगोन आरो बाथौ गैयाब्ला जोंनि थांनानै थानाय जेरै खालसार हारिमु आस खालसार फरायनाय मानाय बेफ्राव जोङो आवगाय लांनांगौवा एसे गोब्राब जायो मानो होनब्ला धरमजों थांनानै थायोब्लासो मानसिनि गियाना हाबो गियान गैयाब्ला फरायनायावबो खोमसि जायो मानो होनब्ला बाद धरमयासो जोंनि थांनानै थानायखौ मोजां गारजि फाराग बिजिरो बिनि थाखायनो जोङो साफ्रोमबो बर' माहारिया जाय मिथिया बाथौखौ मिथि होनांगोन